ہاں بول رہا ہوں آج میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں بالکل رفیق دھاراوی منتخب کرنے کے لیے متعدد پراپریٹرز ہیں ہاں آپ کی کیا رکوائرمینٹس ہیں بالکل ٹو بی ایچ کے فلیٹ کافی مشہور ہیں میں آپ کے لیے دیکھنے کا بندوبست کر سکتا ہوں کیا آپ مجھے کوئی ترجیحات وضاحتیں فراہم کر سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں سمجھ گیا وہ اہم عوامل ہیں دھاراوی میں پرانی اور نئی عمارتوں کا امتزاج ہے میں آپ کو آپ کی ترجیحات سے مماثل اختیارات دکھانے پر توجہ دوں گا کیا آپ اس ہفتے کے آخر میں فلیٹ دیکھنے کے لیے دستیاب ہیں مقام اور سہولیات کی بنیاد پر قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں اوسطاً آپ کو ستر لاکھ سے ایک کروڑ بیس لاکھ تک کے اختیارات مل سکتے ہیں میں آپ کو آپ کے بجٹ میں فلیٹ دکھانا یقینی بناؤں گا میں دستیاب ٹو بی ایچ کے فلیٹس کی فہرست جمع کروں گا جو آپ کی ترجیحات اور بجٹ کے مماثل ہو گی ایک بار جب میرے پاس یہ ہو جائے تو میں تفصیلات پر بات کرنے اور دیکھنے کا شیڈیول بنانے کے لیے آپ سے رابطہ کروں گا بلاشبہ میں آپ کو اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ آپ کو پڑوس کے بارے میں تمام ضروری معلومات فراہم کروں بشمول اسکول اسپتال اور نقل و حمل کے لنکس آپ کا استقبال ہے رفیق میں اس پر کام کروں گا اور جلد ہی رابطہ کروں گا آپ کا دن بہت اچھا گزرے خیال رکھنا رفیق بھائی اللہ حافظ